सामाजिक पाबनि छठि ई चारि दिनक होइत छै एहिमे भगवान सूर्यके पूजामे आराधना कयल जाइत छनि जेकि चारि दिनसँ चलैत छै एहिमे पूरा मतलब जेसभ बाहरमे रहैत छथिन सेसभ अबैत छथिन गाम अबैत छथिन ओहिमे सभ एक जगह रहैत छथिन बहुत रास बनैत छै खरना पारन भगवानके तखन खरना होइत छनि ओहिसँ दू छठि अर्घ्य होइत छै ओहिसँ दू दिन पहिने खरना होइत छै ओकर बाद फेर भोरमे उगैत सूर्यके देल जाइत छनि उगैत सूर्यके देल जाइत छनि अर्घ्य देल जाइत छनि तकर बाद फेर दोसर दिन साँझो फेर साँझमे सेहो अर्घ्य देल जाइत छनि तकर बाद फेर मिथिलाके पाबनि एकटा भाय बहिनक पाबनि होइत छै सामा जाहिमे कि महिलासभ जे छथिन ओ अपन एक जगह एकत्र भऽ के ओ अहाँके देवोत्थानसँ मतलब ओहिमे बनेनाइ लोक माटिके सामा जे होइत छै ओ बनेनाइ चालू करैत छै आब एहिमे सामा लोक भाय बहिनके बहुत पैघ त्योहार छियै ई मनायल जाइत छै तकर बाद फेर दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा जे छै ओ दस दिनके पर्व होइत छै ओहिमे बाहरसँ लोकसभ अबैत छथिन ओहिमे दसटा देवीके दस रङ्गके देवीके रूपके पूजा कयल जाइत छनि आओर ई मिथिलामे बहुत ठाम होइत छै तऽ बहुत रास शक्तिपीठ मिथिलामे सेहो छै तकर बाद धूमधामसँ मनायल जाइत छै चौड़चन चौड़चन जे छै ने ओ चाँदके पूजा होइत छनि ओहिमे ओहोमे जे छै लोकसभ अबैत छथिन बाहरसँ ही बाहरसँ अबैत छथिन इहो दू दिन एक दिनक पाबनि छै लेकिन एकर शुरुआत दू तीन दिन पहिनेसँ करैत छै कि ओहिमे नून सभकिछु बनैत छै लेकिन होइत छै तकर बाद फेर मधुश्रावणी मधुश्रावणी जे छै सेहो पन्द्रह दिनक होइत छै जे नवविवाहित करैत छथिन आओर फेर ओहिमे जे होइत छै पन्द्रह दिन तक नून तून नहि खायल जाइत छै ओ फूल लोढ़ल जाइत छै जा के शामके टाइममे फेर दिनमे पूजा होइत छै दिनमे पूजा होइत छै ओकर बाद सरस्वती पूजा होइत छै इहोके लोक अथी जे होइत छै ने मतलब चारि दिन पाँच दिन पहिनेसँ आयोजन ओहिमे सभ लागि जाइए सरस्वती पूजामे सरस्वती पूजामे लागि जाइए देवोत्थान भऽ गेल देवोत्थानोमे भगवानके पूजा कयल जाइत छनि एहिमे साँझमे भगवानके उठाओल जाइत छनि ओहि दिन भगवान उठैत छथिन ओकर बादसँ हमसभ मिथिलामे सत्यनारायण भगवानके पूजा होइत छै से चालू भऽ जाइत छै